हैलो मैडम जी केह् केह् फ्रूट रक्खे दे तुसें केह्दा केह्दा फल रक्खे दा अं ते केह् केह् भाव लाए दे अच्छा अच्छा अच्छा ते अस बी कल्ल बनांदे हे ओह् किश जेह्ड़े न ते ओह् चला दे नी स्टार फ्रूट ते जैक फ्रूट कन्नै सीताफल असें आह्ने दा तुसें निं आह्ने दा ओह् अच्छा अच्छा अच्छा अस बी धुप्पा जन्ने भाप बदलदे रौह्दे ते असें सोचेआ गल्ल करी लैन्ने आं थुआढ़े कन्नै पता निं केह् होंदा अच्छा अच्छा चलो भी आई जाओ ठीक ऐ